जइसे कि हमर दादा दादी मतलब नहि पढ़लखुन नहि पढ़ेलखुन आओर माता पिता ओसब अपना पढ़लखुन पचमा दसमा तकले पढ़लखुन अपना ओहिमे अपना शैक्षणिक जे शिक्षा मिलले हुनकरा तऽ ओहिसबसँ सीखि करिके वएहसब देखि करिके फेर हमरा पढ़ेलखुन ओसब फेर ओहिमे चुनौतीसब जे रहलैए पहिले पढ़ाइमे ओतना अच्छासँ शिक्षाके बेबस्था नहि रहलैए अभी हइ तऽ अभी शिक्षाके भी बेबस्था अच्छा हइ आओर बढ़िआँ बढ़िआँ टीचरसब भी हइ नीक नीक आओर मतलब अभी बहुत सुधार भेलै हइ शिक्षामे जइसेकि टीचरसब भी सब पढ़ल लिखल सब अबै छै पहिले ओतना पढ़ल लिखल टीचरसब नहि रहलैए ई इसकुल सबके भी बेबस्था अच्छा बनि गेलैए सड़कसब भी इसकुल जाइके लेल जे सड़कसब रहलैए ओ सबके भी बेबस्था

अच्छा भऽ गेलैए आओर इसकुलमे खाना पीनाके भी बेबस्थासब सब बहुत तरहके लाभसब अब इसकुलमे मिलै छै तऽ ईसबके बेबस्थासब ठीकठाक भऽ गेलैए पहिलेके चुनौतीमे ओतना नहि रहलैए अच्छासँ मतलब इसकुल अच्छासँ बना हुआ बड़ा बड़ा सब मकानसब नहि रहलैए आओर अभी हइ कि सब इसकुलके भी बेबस्थासब बढ़िआँ हो गेलैए